आयज काल जे अशे तरणाटे आसा जांकां बरी सामकी खूब बरी कला आसता जे थोडे जाणां बरें रंगोली पोर्ट्रेट करता मागीर तशेंच उदकाचेर कांय जाणां अशें रांगोळी करता सुतान कोण कोणाक खंयचें एकादें मनशाचे पोर्ट्रेट करता अशें खुबशे एक आमच्या गोंयांत देशांत कलाकार आसा पूण ते तांकां खंय तरी फंडींग मेयणा आसतना तांकां खंय तरी एक पयशाचो आदार तितलोय मेयणा ताका लागून तें खंय तरी फाटीं उरता तर ह्या विशयाचेर मातसो कोणेंन तरी किदें तरी करचें आनी तांकां फंडींग फंड दिवन तांच्यांनी ही तांची कला जी आसा ती खूब कडेन पावोवची आनी तांकां बरे तरेन आदार दिवचो हेत आर्ट एंड क्राफ्टाची हे आसा